बच्चामे जब हम इस्कूल जाइत रहहुँ हमर गाँवमे बहुत छोट इस्कूलए कनि दिन इस्कूल केलहुँ तऽ हमरा हिन्दीए पढ़यमे निक लगय छल हम बहुत निक जेकाँ हिन्दी पढ़ैत छलहुँ कविता कहानी ईसभ हमरा बहुत निक लगैतए हम खूब पढ़ैत रही हिंदीए आ इस्कूल जाइत रही ओतय सुविधा तऽ हमरा गाँवमे नहिए इस्कूल सभके बहुत छोट मोट इस्कूल रहय कभी जाइत रहहुँ कखनहुँ नहि जाइत रहहुँ तऽ घरमे हम खाली हिंदीए पढ़ैत रहहुँ आओर घरमे बहुत बेसी मोन लगा लगा कविता कहानीसभ याद करैत रहहुँ अखनहुँ हमरा बड्ड यादए बहुत चीज पढ़लहुँ बेसी दिन तऽ नहि पढ़लहुँ यऽ बहुत आगाँ क्लास तक तऽ नहि पढ़लहुँ तऽ पाँचवा सातवा तक केनय छी आ बहुत चीज हमरा अखनो यादए याद राखने छी अपन धिया पुता सभकेँ जे जानलहुँ यऽ से हम पढ़ाबैत रही बच्चामे सभ बच्चा सभकेँ हमही घरमे पढाके पाठशालामे नाम लिखेने छी बहुत चीज पढ़ा देने छी बच्चाके क्लासके एतबे हमरा याद रहय आओर एहिसँ आगाँ तऽ हम नहि बेसी पढ़लहुँ तऽ खूब हमरा यादए कवितासभ हमरा स्कूलकेँ